टेली मेडीशन का उपयोग पूरे राज्य में किया जा रहा है टेली मेडीसन से लोगो को बहुत आसान हो गया है और टेली मेडीशन से महामारी जैसी कई बीमारीयों को को भी दूर किया है